खेल हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होता है जिससे हमारी जीवन शैली एक बहुत सक्रिय भाव उत्पन्न करता है और साथ में इसमें एकाग्रता भी बढ़ती है ओर हम एक स्वस्थ शरीर के मालिक होते हैं इससे कि गंभी इससे गंभीर बीमारियों से भी हम दूर रहते हैं इससे हृदय से होने वाली बीमारियों से भी हम दूर रहते हैं और साथ ही साथ हम हमेशा खुश और अच्छे रहते हैं